शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए चोक डस्टर बोड पेन रजिस्टर होना चाहिए और शिक्षकों को भी अनुशासन में आना चाहिए तभी बच्चे देख बच्चे यही सीखते हैं शिक्षक आते है अनुशासन में शिक्षकों को अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और शिक्षक को हमेशा टाइम पर ही आना चाहिए